हैलो हैलो तुस इद्धर दे लोकल रैहने आह्ले ओ ते में थुआढ़े कोला पुच्छना हा कि केह् केह् करांदे न कि जेह्के स्हानू दिक्खनै गी मिलदे न थुआढ़े अच्छा अच्छा ते कोई मतलब ध्यार च बनांदे जां इंया रोजी रोटी च चलदा एह् थुआड़े कम्म अच्छा अच्छा केह्ड़े ध्यारे च एह् मतलब बड़ा बनदा मतलब अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ते में इयै पुच्छना हा की में दिक्खा दी कि में थोह्ड़ा जेह्ड़ा जादै व्यंजन न जेह्ड़े ओह् केह्ड़े केह्ड़े ऐ ठीक ऐ ठीक